شیئر مارکیٹ کے بارے میں نے بچپن سے مختلف لوگوں سے اس بارے میں سنا ہے اس کی اچھائیوں کے بارے میں بھی سنا ہے اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس پر بھی میں نے بہت سے لوگوں سے ان کے تجربات جو ہے وہ سنے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے کچھ پیسہ لگایا اور بہت جلدی انھوں نے ترقیوں کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے بعض لوگ ایسے بھی ہی جو پیسہ لگاتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کنگالی کی طرف آتے چلے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ وقت میں ہندوستان میں جتنے ایپس شیئر مارکیٹ کے لئے آئے ہیں وہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ایک نئی سوچ اور ایک نئی سیڑھی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انسان آج کے زمانے میں دس روپے سے بھی شیئر مارکیٹ میں انٹری کر رہا ہے آج کے زمانے میں دس روپئے یا پچاس روپئے یا سو روپئے کی کوئی قیمت نہیں ہے بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے اور وہ سو دو سو روپئے اگر نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو وہ اتنا ان کے لیے درد سر کا باعث نہیں بن رہا ہے تو میں میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پازیٹیویٹی کے طرف جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچ اور پرانی چیزوں کے خیالات میں جو ڈوبے رہتے ہیں وہ ان چیزوں سے لوگوں کو منع بھی کر رہے میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں بیشک ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یوز کرنے والا کس طرح سے ان ایپس کو شیئر مارکیٹ میں یوز کر رہا ہے مارکیٹ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اسے کون سے لوگ واقف ہیں آج کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ لوگ واقف ہو چکے ہیں کہ کس چیز پر پیسہ لگانا ہے کتنا لگانا ہے کہاں پہ پیسہ نہیں لگانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب پازیٹیوٹی کی جانب جا رہی ہے